हैलो हा कहिड़ो हालु आहे कहिड़ो हालु आहे पुटु ठीकु आहीं मां बस ठीकु आहियां अञा हाणे त ऑफिस मां ऑफिस जे लाइ निकितुमि एतिरे में फोन

सी ए सी ए अछा अछा पुट सी ए त ॾाढो ॾुखियो कोर्स आहे न सी ए जे लाइ जामु महिनत लॻंदी आहे तूं ऐं अछा न पर उन में चवंदा आहिनि जामु पढ़ाई लॻंदी आहे माना चोॾहां पंदरहां कलाकु पढ़ाई करिणो पवंदो आहे उन खां पोइ बि माना भरोसो न हूंदो आहे भाई क्लीअर थिए थो की न न थो थिए त ऐॾी पढ़ाई कीअं कंदीअ अछा त तुंहिंजी ॿियूं साहिड़ियूं छा थियूं चवनि उहे सी ए थियूं कनि किन ॿियो कुझु माना अॻियां नोर्मल बी कॉम थियूं कनि अछा त पोइ तूं बि एम बी ए करि अछा हा इअं तूं आहीं त अकाऊंट्स में जामु हुशियारु सुठियूं मार्कूं बि तुंहिंजूं सुठियूं ईंदियूं आहिनि अकाऊंट्स में हा त पोइ हाणे उन जे लाइ वरी क्लासेस ॾिसिणा पवंदा न कहिड़ा क्लासेस ॾिठा अथई की त कहिड़ी साहिड़ीअ ॿुधायईं कुझु कहिड़ीअ क्लासेस ते वेंदियूं या छा अछा हलु ठीकु आहे पर हुन में जामु महिनत करिणी पवंदव उहो ॾिसिजाएं ऐं ध्यानु सां पढ़ाई करिणी पवंदइ हुन में मुंहिंजा ॿ टे दोस्त आहिनि उहे उहे बि माना सी ए ई आहिनि त उन्हनि खां बि पुछी करे मां ॿुधायां थो उन कहिड़ा क्लासेस सुठा आहिनि या कीअं कबो आहे हिन में अॻियां कीअं वधिणो आहे या छा ठीकु आहे न तूं बि पंहिंजी साहिड़ीअ खां पुछु कहिड़ा क्लासेस जेके चवनि उन्हनि जे हिसाबु सां तूं बि तूं उन्हनि सां गॾु में पोइ भले फाइनल करि उहे क्लासेस हा ॾिसु जेके वझो हुजनि परे न हुजनि परे हूंदा त पोइ तोखे अचु वञु में बि टाइम लॻंदो उहो टाइम बि वेस्ट वेंदो आहे न ओतिरो वरी पढ़ाई में थोरो ध्यानु वधीक ॾेई सघंदीअ जीअं अॻियां हूंदा त ठीकु आहे न मां बि ॾिसां थो पुछां थो हिते हिकु ॿ ॿुधो त आहे वाशीअ में बि आहे घाटकोपर में बि आहे अंधेरीअ में बि आहे थाणा में बि शायदि आहिनि त मां उहो ॾिसी करे ॿुधायां थो तोखे पोइ ॾिसी करे ॿुधायां थो हुते कहिड़ा कहिड़ा क्लासेस हुतां ॻाल्हायां थो फीस घणी आहे छा आहे कॾहिं खां एडमिशन चालू थी थिए ठीकु आहे न तोखे अगरि कुझु ख़बर पए त ॿुधाइजांइ हलु ठीकु आहे ठीकु आहे मां वञां थो ऑफिस ठीकु आहे

जय झूलेलाल